नमस्ते नमस्ते मैडम जी बोलिए जी जी हम राजू फल वाले ही बोल रहे हैं जी मैडम बोलिए जी मैडम आप को फल चाहिए फल मिल जाएगा हमारे पास कई बरायटी के फल हैं जिसमें है पाइनएप्पल है बनाना है और अंगूर है और अनार है कीवी है बहुत सारे फल हैं आपको कौन से फल कि ज़रूरत है आप को कौन कौन सा फल चाहिए बताइए जी आपके घर पर शादी है तो मैडम क्या मैं जान सकता हूँ की आपके घर पर शादी कब है और कब आपको फल कि ज़रूरत है पच्चीस जी जी पच्चीस मार्च को आप को फल फल चाहिए शादी है आप के घर पर जी मैडम मिल जाएगा आपको फल तो कौन कौन सा फल आपको चाहिए और कितना चाहिए बता दीजिएगा ताकि हम आपके घर पर भिजवा सकें और हमें हम लड़के का नम्बर दे देंगे और वह लड़का आपके घर पर पहुंचा देगा और यह जो हैं हमें फल कौन कौन सा आपको चाहिए पच्चीस तारीख को वह फल हमें लिखवा दीजिए और कितना क्वांटिटी चाहिए आपको

जी जी तो हमें बता दीजिए कि सेब सेब अनार जो भी चाहिए कितना कितना किलो कितना किलोग्राम चाहिए सेब और कितना किलो अनार और कितना किलो जो भी चीज़ें चाहिए वह बता दीजिए कितना कितना किलो रहेगा जी आप जी जी आप बता देंगी तो हम जो हैं आपको कितना किलोग्राम चाहिए सेब और अनार कितना किलो चाहिए अंगूर कितना किलो चाहिए जो भी फल आपको चाहिए उसकी क्वांटिटी हमें बता देंगी मतलब इतना किलो चाहिए तो हम उस हिसाब से जो हैं लिख लेंगे और अपने जो हमारे पास लड़का है उसका कांटेक्ट आप करेंगे उस लड़के से हम उतनी क्वांटिटी जो हैं भिजवा देंगे जी जी बिल्कुल बिल्कुल लिखकर आप लिखकर आप जो हैं क्वांटिटी और जो फल आपको चाहिए मतलब फ्रूट जो चाहिए सेब अनार अंगूर केला आम मोसंबी कीवी जी जो भी फल चाहिए उसको लिख कर भिजवा दीजिएगा और हमारे शॉप पर आ जाएगा हम आप के घर पर डिलीवरी करवा देंगे जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल नमस्ते मैडम ठीक है हम भिजवा देंगे नमस्ते नमस्ते नमस्ते